دلی حالانکہ ایک شہری سٹی مرکز کے طور پر جانی جاتی ہے لیکن اس کے آس پاس کچھ دیہی دیہات اور اردھ دیہی نیم دیہاتی علاقوں موجود ہیں جن کے روایتی پارمپرک دیہاتی اور قبائلی جنجاتیاں خوبیاں پائی جاتی ہیں خاص طور پر دلی دیہی میں روہنی سب ڈویژن نریلا بوانہ نجف گڑھ اور چھاولہ جیسے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں کچھ مقامی استھانی قبیلوں اور پرانے زمیں دار برادریوں جیسے گوجر جاٹ اہیر وغیرہ کی آبادی ہے جن کی اپنی الگ تہذیب اور زندگی کا انداز ہے تہذیبی سنسکرتک خوبیاں زبان یہاں کی زبان عام طور پر ہریانی اور پنجابی کے اثر کے ساتھ ہندی ہوتی ہے کچھ علاقوں میں مقامی بولیاں جیسے کھڑی بولی بھی بولی جاتی ہے کپڑے دیہی خواتین عورتیں عام طور پر گھاگھرا چولی یا شلوار قمیض پہنتی ہیں جب مرد اکثر دھوتی کرتا اور پگڑی پہنتے ہیں خاص طور پر تیوہاروں میں موسیقی اور رقص ڈانس مقامی تہواروں پر لوگ گیت اور ڈانس جیسے گدا بھنگڑا یا ہریانی راگنی عام ہیں شادی بیاہ کے موقعوں پر ڈھول اور بینجوں کا بہت استعمال ہوتا ہے ذراعت اور صنعت کرسی اور ادیوگ یہ علاقے تاریخی اور طور پر کھیتی باڑی میں منحصر نربھر رہے ہیں لیکن شہری کر